میرے لیے میرے بچپن کی سب سے پیاری یادیں ہیں گرمی کی چھٹیوں میں اپنے نانی کے گھر جانا ہم الگ الگ ہماری ساری خالائیں ماموں الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں کچھ ایک جگہ رہتے ہیں کچھ الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں تو ہر گرمی کی چھٹیوں کا ہم بےصبری سے انتظار کرتے تھے پورے سال کیونکہ جون کا جب وہ مہینہ آتا تھا اور ہماری چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم بھاگ کر نانی کے گھر دیوبند جایا کرتے تھے ہمارا ننیہال دیوبند کا ہے اور وہاں پر الگ الگ شہروں سے ہماری خالائیں ہمارے ماموں ان سب کے جو فیملی ہے وہ آتی تھی اور میری کل جو ہم کھیلتے تھے ہم بیٹھ کر ساتھ میں دوپہر میں کھانے کے بعد بیٹھ کر ساتھ آم کھایا کرتے تھے بارش ہوتی تھی اس میں نہایا کرتے تھے سڑکوں پر نکل کر ایسے ہی پھرا کرتے تھے کھیلا کرتے تھے الگ الگ گھروں کے پھسل گھروں کے باہر پھسلنیں تھیں ان پر پھسلا کرتے تھے اور بیٹھ کر الگ الگ طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے چور چور سپاہی کھیلا کرتے تھے تو یہ ساری یادیں ہیں گھر گھر کھیلا کرتے تھے باہر سے چیز لایا کرتے تھے آپس میں مل کے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھیں تو آپس میں جو وقت گزارا ہے وہ ایک اثاثہ ہے وہ وہ اثاثہ ہے جس کے ذریعہ آپ پوری زندگی جب ان یادوں کو یاد کریں گے تو وہ زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے تو یہ میری سب سے پیاری سب سے خوبصورت سب سے دل کیف یادیں ہیں جو ہمیشہ میری زندگی کا حصہ بنی رہی ہیں